पेंटिंग के साथ साथ पेंसिल स्केचिंग भी करती हूँ स्कैच आर्ट भी करती हूँ मैं और मेरे हिसाब से पेंटिंग और पेंसिल स्केचिंग से में से अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ईजी होता है पेंटिंग करना क्योंकि पेंसिल स्केचिंग में एक्यूरेट फिगर हमको किसी का देख कर बनाना होता है और अगर वो हूबहू ऐसा नहीं दिखता है तो वो एक हँसी का पात्र भी हो जाता है और हम ठीक से नहीं बना पाते हैं तो वो पेंटिंग स्केचिंग कहलाती भी नहीं है और पेंटिंग में ये होता है कि हम अगर कलर्स का यूज करते हैं तो हम कुछ भी चीज बनाएँगे तो हम उन पर अगर रंग बिरंगे कलर्स का यूज करके कलर कर देते हैं तो वो जो हम बनाना चाहते हैं काफी हद तक वो दिख जाता है वो बन जाता है क्योंकि थोड़ा बहुत उसमें उन्नीस बीस अगर फर्क रहता है तो वो चल जाता है बट स्केचिंग में तो ऐसा होता है स्कैच आर्ट एक बहुत टफ भी रहता है हर कोई स्कैच आर्ट कर भी नहीं सकता है प्रॉपर उसमें हर चीज बिठाना बनाना कि वो हूबहू वैसी ही लगे और स्केचिंग में अधिकतर किसी का भी इंसान का चेहरा या हम ऐसी ही चीजें बनाते हैं और वो अगर सेम टू सेम वैसी नहीं लगती है या नहीं दिखती है तो फिर हमें लगता है कि वो चीज गलत बहुत मेहनत भी लगती है उसमें बहुत समय लगता है बहुत एक्सपीरियंस भी लगता है उसमें बनाने के लिए और पेंटिंग एक छोटे से बच्चे भी बनाएँ तो वो शुरू कर सकते हैं और अच्छा अपना दे सकते हैं लेकिन अगर स्केच की बात की जाए तो वो काफी सीखने के बाद ही कोई इंसान बना सकता है